मुहिंजी एरिया में ॿ प्राइवेट बैंक आहिनि हिकड़ो कोटक महेंद्रा आहे ॿियो नवजीवन बैक आहे ही ॿई बि सुठा आहिनि पर मां चाहींदी आहियां त कंहिं बैंक प्राइवेट में अकाउंट न हुजे गोरमेंट बैंक में अकाउंट हुजे मूंखे उहो वधीक सेफ लॻंदो आहे कॾहिं बि मां प्राइवेट बैंक में अकाउंट न खोलणु पसंदि कंदी आहियां गोरमेंट बैंक जे थ्रू इन्शोरेंश कराइणु लोन वठणु मूंखे काफ़ी सही लॻंदो आहे ऐं वियाज बि घटि पए थो आहिनि जॾहिं असां प्राइवेट बैंक में लोन वठूं था हुते वियाज वधीक पए थो पियो ऐं गोरमेंट वारा असांखां वियाज घटि था वठनि